पशुपालन में उपयोग किए जाने वाले पशुओं के आहार निम्न प्रकार से हैं उनको जैसे कि पोषक तत्व दिये जाते हैं प्रोेटीन हुआ वसा हुआ कार्बोहाइड्रेट हुआ खनिज हुआ लवण हुआ विटामिन से भरपूर बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो उन्हें खाने में दिये जाते हैं पशुओं को सही पोषण मिले जिससे की उन्हें हरा चारा सूखा चारा सारा चोकर चना आदी इनको दिया जाता है पशुओं को तिलहन है दलहन है उनकी चुरी है जैसे कि सरसों की खल हो गई विनोई की खल हो गई मूंगफली की खल हो गई सोयाबीन की खल हो गई सूरजमुखी की खल हो गई इनको हमलोग देते हैं जिससे उनमें उर्जा रहती है और उनको मिलती है पशुपालन में हम लोग बहुत से ऐसे है और भी चीज़ें उनको देते हैं जो उनके लिए रहती है जैसे कि चारा हुआ हरा चारा हुआ दलिया हुआ गुड़ हुआ तीलहन की फली हुई सब्ज़ियों होती हैं जो हमारी हमलोग बनाते हैं उसके बाद जो सब्ज़ियों का कचरा बचता है वह उनको हम देते हैं जिससे वहे खा सके और पशु खाने में बहुत पसंद करते हैं उनको हम लोग हरा चारा बहुत खिलाना पसंद करते है